अहाँ वैशाली जिला से बोलैत छियै हम तऽ दरभङ्गा जिलाके छियै हमरा जिलामे मैथिली चलैत छै उधर भी एक ही राज्यमे ऐसा काहे ला होइत छै जे अलग अलग भाषा हो जाइत छै दरभङ्गा जिलाके छियै हमरा तऽ मैथिली अच्छा लगैत छै मगर ई दुःख होइत छै ने सुनिके जे एके जिला एके राज्यके छियै फिर भी अलग अलग भाषा छै अहाँ सबकेँ तरफ कोन भाषा बोलल जाइत छै आओर ई अच्छा बात नहि छै ने एक ही भाषा ठीक छै उधर मैथिली चलैत छै उधर सब भाषा चलैत छै इधर मैथिली शुद्ध होइत छै मगर एक ही राज्यमे ऐसा नहि ने होइत छै सब रङ्गके भाषा बोलल जाइत छै कभी मिलहुँ लए नहि आबैत छी कभी मिले आबैत छी नहि आबैत छी आइए एक दूसरे से बात करबै अबै पे अहाँ बोलबै कोन जगह कहाँ पर रहबै हमर घरके मैथिली भाषा सुनबै तऽ अच्छा लगतै अइऔ कभी अहाँ आउ दरभङ्गा दरभङ्गामे अच्छा अच्छा जगह छै अच्छा अच्छा भाषा छै अच्छा अच्छा व्यवहार छै अहाँ एक बेर आके तऽ देखिऔ अहाँ दरभङ्गा अबै तऽ अहाँकेँ मैथिली भाषा अच्छा लागत जे अहूँ सब चाहबै कि हम बोली सीखी सबके सीखाइ अहाँ एक बेर अयबै तब ने अहाँ एक बेर अयबै आके देखबै तऽ मैथिली बड़ शुद्ध छै सब बोलैत छै तऽ अच्छा लगैत छै एक बेर आके अहाँ दरभङ्गामे देखि लिऔ कब अबैत छी अहाँ जब आ जाउ अहाँ कितना दिनके बाद आ जायब अहाँ बोलबै ने ठीक छै राखू तऽ आउ तऽ ठीक ठीक हय तऽ